अ सिमरोन ना अ नों न'आवनो दं दा गामियाव अ मा होनो आङो नोंसोरनि बे गामि गुस्थियाव थांबाय थादोंमोन जायगा नायनो ओमफ्राय दा लामाखौनो बावगारनाय र' माने माबा मासबाट थिंनिफ्राय थांगासिनो आं उदालगुरि मोनसिगोन

कारजों थांगासिनो जों साब्रै ओमफ्राय दा खारा थांगोन ना थाङा बिथिं अ दे होनबालाय बे लोगोनियाव माबानिसै आं गारि बिथ'नोसै अ ओमफ्राय बेसेबां बेसेबां गोजान जायो बेयो बेनिफ्राय खाफुरफुरानिफ्राय ओं बे जायगायावनो थांनो नागिरदों जों जायगाखौ नायनो औ अ

ओमफ्राय ओरैनो नायनो मा मा दं बेयाव मोजां बुस्थु जायगा

अ मानसिफोरनिफाय खोनासोयो बेनिखायनो दिनै नायहैस्रानो नागिरदों जों औ औ दे